बच्चा छलहुॅं हम खाना बनबै रहौं हमरा खाना बढ़िऑं नहि होइत रहै चावल बनबै रहौं गिल्ला भऽ जाइ रहै रोटी जरि जाय रहै रोटी नहि बढ़िऑं होइत रहय ओकर बाद की केलहुॅं जे हमरा माँ सिखेलनि तब आयल तऽ बनबऽ आयल तऽ बनबैत रहौं ओकर बाद खाना बनेलहुॅं सब गोटे सबगोटा खयलनि तब बढ़िऑं हम मैथली भाषा सीखऽ चाहै छियै आओर एहि बढ़िऑं सऽ हम सीखी आ तकर अन्त आरो हम इएह प्रशंसा चाहै छी जे हमरा गाँवमे यज्ञ होअ जा रहल हन बहुत बढ़िऑं यज्ञ भऽ रहल हन कथा आबि कथा बला जँ कथा कहनाहर आबि रहलनि हेँ बस साधू बहुत नीक कथा भऽ रहल हन जग भारी इहाँ समस्तीपुर जिला सऽ बाजि रहलहुॅं हन मैहसिना कोठी एतऽ बजै छी खाना हमरा बनबैके दिक्कत रहै एहिके बाद खाना मम्मी सिखेलनि तब हम खाना बनेलहुॅं बढ़िऑं सऽ अय तकर बाद खाना हमरा बनबऽ आबि गेल आबि गेल तकर बाद भानस हमरा करऽ आबि गेल हमरा सिखयलनि माँ तऽ हम सिखलहुॅं नहि तऽ गिल्ला फिल्ला चावल भऽ जाइ रहै गिल्ला रोटी जरैत रहै सब्जीमे नीमक बेसी पड़ि जाइ रहै कहियो नहिएँ पड़ैत रहए ओहि दुआरे हमरा मम्मी सिखयलनि तब हमरा भेल बनबऽ आयल अकर गाँवमे मन्दिर छिअनि मन्दिरमे हनुमान जीके मन्दिर ओहिमे रोज कथा भऽ रहलनि हन कथा सुनय लेल हम जाइ छी खाना बनाकऽ शाम सुबेरे हम अकेले छी दोसरा आदमी नहि छथि हमरा सङ्गमे हँ हम अकेले छी खाना बना रहल छी खाना खाइ छी आरो एक्कही बात हम कहै छी सुख हमरा आओर धिआपुता कोइ नहि अछि हम अकेले रहै छी हम अकेले रहै छी कब की बात जे हमरा सब सुविधा अछि सुविधा सब चीज अछि लेकिन ढङ्गर नहि अछि नहि करऽ अबै अछि तऽ हम ओहि चलते हम अथी करै छी हमरा खाना पीना सब अच्छा से आब आबि गेल खाना बनबऽ आब आगे की कहौं आगे तऽ हम्मे इएह सब बात जानै छी जे हमरा मम्मी खाना बनेनाइ सिखेलनि यज्ञ होइ छनि आओर माल जाल अछि दूगो ओकरा देखभाल करै छी देखभाल करै छी इएह देब दरबजा रहै छी और खुशी आनन्द से हमर जिन्दगी बितै अछि खुशी आनन्द से जिन्दगी बितैत अछि आओर खुशी आनन्द इनके बाद जे छै बन्द पँख देखि देखि कए